इंडिया दे फैशन दी अगर साढ़े भारत देश दे फैशन दी गल्ल करनी होऐ तां साढ़ा जेह्का कल्चर ऐ बड़ा रिच्च ऐ होर साढ़ा जेह्का लाब्बा ऐ एह् बड़ा सादा ऐ इत्त कोई फैशन आह्ली इन्नी ज्यादा गल्ल नी ऐ पर मन्नेआ कि वेस्टन फैशन ऐ बड़ा प्रभाव वेस्टन फैशन दे कन्नै बड़े प्रभावित होऐ न लोक होर जोह्के साढ़े लाब्बे च बी बड़ी ज्यादा तब्दीली आवा दी ऐ एह् जेह्के अच्छे संकेत नेईं बी हैन असें अपने कल्चर गी बचाइयै रक्खना चाहिदा ते कोशिश ऐ के बच्चें गी स्टार्टिंग शुरू चा रम्भ चा गै उ'नें समझाया जा कि साढ़ा कल्चर ऐ इसदी देखभाल होनी चाहिदी इसी बचाया जाना चाहिदा ते जेह्कियां बाकी पच्छमी देश हैन इं'दा जेह्का ज्यादा प्रभाव ऐ एह् साढ़े उप्पर नेईं पौना चाहिदा असें अपने कल्चर गी बचाने दी पुर जोर कोशिश करनी चाहिदी ते साढ़ा जेह्का एह् लाब्बा ऐ साढ़ा लबास ऐ साढ़ा जेह्का कल्चर ऐ एह् बोह्त ही जिन्ना सादा ऐ उ'न्ना गै अच्छा बी ऐ ते